میرا پسندیدہ کھیل بیڈمنٹن ہے جوکہ مجھے بچپن سے ہی کھیلنا پسند ہے میں بچپن سے ہی چاہتی تھی کہ مجھے چمپین بننا ہے اور میں بچپن سے ہی اپنا سپنا رکھ رہی ہوں بیڈمنٹن چمپین بننے کا اور مجھے بننا بھی ہے میں میں چاہتی ہوں کہ میں اس گاؤں سے باہر نکلوں اپنے اس ہی قصبے سے باہر نکل کے جاؤں اور باہر میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے اندر بھی جذبہ ہے میں بھی کر سکتی ہوں میں بھی ثانیہ نہوال جیسے بن سکتی ہوں اور مجھے کرنا بھی ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے ان سے بھی زیادہ آگے بڑھنا ہے میں چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ کرنا ہے بس کرنا ہے اسی لیے میں میں اپنا میرا سپنا ہے کہ میں بیڈمن چمپین بنوں اور کھیل میں ہی میرا سپنا ہے اور میں کھیل کے ہی آگے بڑھنا چاہتی ہوں جس کا جو سپنا ہے وہ پورا کرتا کر سکتا ہے بس اس کو اپنے اندر جذبہ رکھنا چاہیے اور میں کھیلتی ہوں ہوں میں ونٹر سیزن میں سب سے زیادہ کھیلتی ہوں ٹھنڈ کے موسم میں سب سے زیادہ کھیلتی ہوں بیڈمنٹن مجھے بیڈمنٹن کھیلنا بہت پسند ہے میں اپنی دوستوں لوگ دوستوں کے ساتھ کھیلتی ہوں میری دوست لوگ بھی کھیلتی ہے ان کو بھی بہت پسند ہے پہلے میں نے ان سب کو بولا ایک بار کھیل کے دے تو تو دیکھو بیڈمنٹن کتنا مست لگتا ہے کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہے اس میں میں اگر میں سیڈ بھی ہوتی ہوں مجھے گھر میں کوئی پرابلم بھی ہوتا تو میں اپنی کھیل میں اتنی مد مست ہو جاتی ہوں سب چیز بھول جاتی ہوں کہ میرے میرے پاس کوئی غم بھی ہے اور اسی کھیل کے مجھے سکون مل جاتا ہے میں ساری غم بھول جاتی ہوں مجھے بیڈمنٹن کھیلنا بہت پسند ہے وہ وہ میرے لیے سب سے اسپیسل ہے میں اسے اپنے پاس ہمیشہ رکھ